बच्चों को आज के वर्तमान समय में स्वयं का बचत खाता खोलना चाहिए उस खाते को खोलने के अनेको लाभ हमे वर्तमान समय में प्राप्त होंगे हम देखते हैं कि बच्चा जब छोटी छोटी राशि को हम बच्चे को जब राशि देते हैं तो बच्चा उस राशि का दुरुपयोग करता है यदि वह राशि बच्चे के खाते में वो स्वयं या हम उस खाते को जा कर राशि जमा करें तो वो राशि बच्चे के खाते में जमा होगी या बच्चा एक उम्र पार कर के जब बड़ी अवस्था में आएगा तो वह राशि का उपयोग वह स्वयं अपनी शिक्षा में अपने व्यवसाय में या अपने अन्य जो आवश्यक उसको लगता है उस राशि का उपयोग वह उस स्थान पर कर सकता है हमे इस बात का ध्यान पेरेंट्स को भी रखना चाहिए कि बच्चा जब तक अवयस्क है अवयस्क की स्थिति में बच्चे का खाता खोलने और राशि को हम उस बच्चे को प्रतिमाह इस बात के लिए राशि दें कि बालक उस राशि का उपयोग अपने निजी खर्च में ना कर के स्वयं उस राशि को वह बैंक में जा कर जमा करेगा तो बालक भी उस राशि को उसके मन में इस बात की जिज्ञासा जागृत होगी कि मैंने आज सौ रुपये जमा किए आने वाले माह पर मेरे पास दो सौ रुपये पान सौ रुपये इस प्रकार वह अपनी बजट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा बढ़ा कर एक समय दो पाँच वर्ष बाद जब एक बड़ी राशि उसके खाते में जमा होगी तो वह उस राशि का सदुपयोग अपने कार्य में जो भी उसको आवश्यकता पड़ती है वह उसका उपयोग सही स्थान पर करके उस राशि को वह बालक स्वयं कर सकता है आज के परिवेश में इतना आवश्यक है कि बच्चे को राशि हम दें और वह उस राशि को बैंक खाते में जमा करेगा तो आने वाले समय में वह उस राशि का भुगतान स्वयं कर सकता है ऐसा करने से उसको अनेक प्रकार के फायदे होंगे बालक जब उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको अपने माता पिता से आर्थिक सहयोग नहीं लेना पड़ेगा वेह राशि स्वयं अपने खाते से निकाल कर उसका भुगतान कर सकता है और अपने जीवन को वह बना सकता है इतना आवश्यक है